आङो दाबायदियाव हाय ओंख्रि संनो सान्स मोनोब्ला सिखकेन खारि संगोन आरो आं बांसिन नन भेजखौ जानो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो सिखकेन खारिखौ सुस खालामगोन आं माने जोंनि खाथिफोराव हाय बाजारफोराव हाय इनि इनग्रिदेन्स फोरखौहाय मस्ला मस्लिफोरखौ हाय खमनसिन नालाय बांसिन माबाफोराव दखानफोराव हाय मोनगोन माने इजियै मोननो हागोन आरो इनि इनग्रिदेन्स फोरखौ ओंखायनो ओंफ्राय न'नभेज आं बांसिन न'नभेज जायो नालाय रेसतुरेनट फोराव थांब्लाबो बांसिन ननभेजखौसो सुस खालामखायो आं सिखकेन खारि बिदिनो ओंखायनो आं सिखकेन खारिखौ संगोन आरो